हम अपने घर को स्वच्छ रखने के लिए निम्न उपाय करते हैं सबसे पहले तो जितनी भी गंदगी या गंदे जो कूड़े कचरे होते हैं उन्हें डश्टबिन में लेजाकर डालते हैं सुबह पानी का घर के आस पास खलिहान में पानी का छिड़काव करते हैं जिससे धूल या मिट्टी ना उड़े फिन उसके बाद उसको झाड़ू से उसको साफ करते हैं जितने भी प्लास्टिक के चीज़ें या ना गलने वाली चीज़ें हैं उन्हें हम गड्ढे में ले जाकर गड्ढे के अंदर डालकर उसपर मिट्टी डाल देते हैं हर दिन तो नहीं लेकिन दो या तीन दिन में एक बार आस पास जो बड़ा जो जो खलिहान है उसको साफ अवश्य कराते हैं अपने हमारे घर के सामने एक गली है और अगर सवाहच कन जो स्वच्छकर्मी है अगर वह नहीं आता है तो उसकी हम शिकायत भी करते हैं लेकिन वह रोज़ आता है हमें शिकायत करने की ज़रूरत उसकी नहीं पड़ती और हमारे जो गली है उसको साफ करता है

जो हमारा खलिहान है उसको अच्छा दिखाने के लिए उसमें हम बहुत सारे फूल भी लगाए हैं सामने गुलाब का फूल लगा दिए हैं इस साइड गेंदा का जिससे उनकी पत्तियाँ और वे पत्तियाँ और वे झड़ती भी हैं और जब और गंदगी भी फैलती है और जिससे वे सारी पत्तियाँ हम अपनी खेत में ले जाकर डाल देते हैं और वे पत्तियाँ सूखी पत्तियाँ खेत में खाद का काम करती हैं हमारे यहाँ दो तीन गाय भी हैं जिससे उनके जो गोबर होते हैं उनको साफ करना बहुत मुश्किल होता है इसलिए हर सुबह जो हमारा गोबर होता है वह खेत में चला जाता है और आधा द्वार पर चला जाता है उपले बनाने के लिए और जो और भी बहुत सारे काम करते हैं कभी महीने में कभी कभी दवाई का छिड़काव करवा देते हैं अपने घरों में जिससे जो मच्छर होते हैं हैं या मक्खी होती है वे उनकी संख्या कम हो जाती है अभी गर्मी के सीजन में तो जो मच्छर और मक्खी होते हैं ये बहुत ज़्यादा ही आते हैं जिससे बीमारियाँ फैलने की बहुत अधिक आशंका रहती है हाँ हम अम रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं जिससे जिससे मच्छरों की मच्छरों के काटने की वह नहीं रहती आस पास क्षेत्र को साफ करने के लिए हम वह हम नई मिट्टी भी ऊपर से डलवाते हैं खेत से जो बहुत दूर से तीन किलोमीटर दूर से मिट्टी भी आती है हम अपने खलिहान को मिट्टी से पटवा देते हैं जिससे और भी अच्छा लगता है और

और आगे दो ठू आम का पेड़ भी है वे दोनों और सुबह बढ़ा देते हैं और हर साल आम फलते भी हैं लेकिन बहुत से जो पौधे हैं वे हर साल जमते हैं और हर साल सूख भी जाते हैं यह भी समस्या रहती है लेकिन वे जब तक रहते हैं तब तक बहुत अच्छा रहता है फूलते भी हैं और सुबह में पूजा करने के लिए फूल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती हमारे यहाँ बहुत से पौधे हैं जो जिससे फूल हमें प्राप्त हो जाता है हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और क्षेत्र को आस पास करने के लिए नालियाें में दवाई दवाई भी डालते हैं जिससे नालियों के किटाणु नहीं मर जाते मर जाते हैं नदी में गाय गायों के लिए जो पानी डलाता है उसके ऊपर हम छाली छल्ला रख देते हैं जिससे मच्छर उसमें ना पनप सके औ गंदगी ना बढ़ सके